جی میں راشد ڈاکٹر راشد بات کر رہا ہوں وعلیکم السلام جی بتائیں اچھا اچھا ٹھیک ہے میں آپ کی بات سمجھ گیا تو آپ سب سے پہلی بات کو کہ نیند پوری لیجئے آپ کتنے گھنٹے نیند لیتے ہیں نہیں آپ کم سے کم جو ہے ٹھیک سے آٹھ گھنٹے نیند لے لیجئے اور اور جب صبح اٹھتے ہیں سویرے جاگئے سب سے پہلے آپ ایکسرسائز کیجئے کیونکہ اچھی صحت کے لئے ایکسرسائز جسمانی ورزش بہت ضروری ہے اور اس کے علاوہ اور کھانے وغیرہ جو کھاتے ہیں وہ وقت پہ کھائیے

اور اس سے ان شاء اللہ صحت بھی اچھی رہے گی اور آپ کوئی ناساز وغیرہ یا کچھ اس طرح کی چیزیں آپ محسوس نہیں کریں گے ہوں اور کوئی سمسیا دیکھئے اس میں کئی کارن ہو سکتے ہیں ایک تو کوئی بات ہوئی ہوگی اس چیز کو آپ لے کر کے سوچتے ہوں گے یا ایگزام کو لے کر کے یا کچھ کوئی دوسری ٹینشن کچھ بھی ہے تو اس چیز سے خود کو نکالنے کی کوشش کیجئے اور بہتر ہے کہ جب آپ سوتے ہیں تو کوئی کتاب جو آپ کے سب سے زیادہ پسندیدہ ہوں آپ اسے پڑھیں اور پڑھتے پڑھتے ان شاء اللہ ضرور آپ کو نیند آ جائے گی

اوکے بہت بہت شکریہ